जीअं त मां नंढपण खां ई डांस पसंदि कंदी आहियां नंढे हूंदे खां ई मां टीवी ॾिसी ऐं फिलम में ॾिसी डांस कंदी आहियां ऐं सभेई ख़ुशि थींदा हुआ मुंहिंजो सुपिनो इहो आहे की मां वॾी थी करे डांस जी टीचर ठहियां ऐं सभिनि बारनि खे डांस सेखारियां ऐं वॾे मंच ते मां पंहिंजो डांस प्रस्तुत कयां ऐं सभु ख़ुशि थियनि मुंहिंजो डांस ॾिसी मूंखे अवॉर्ड मिले इहो ई मुंहिंजो सुपिनो आहे ऐं ॿारनि खे डांस सेखारियां ॿार बि वॾा थी करे वॾे मंच ते पंहिंजो परफोमेंस प्रस्तुत कनि ऐं अॻियां वधनि ऐं उन्हनि खे बि अवॉर्ड प्राप्त थिए यही मुंहिंजो सुपिनो आहे ऐं हीअ ई मुंहिंजी प्रेणा आहे दिलि सां मां डांस खे चाहींदी आहियां डांस ई मुंहिंजी प्रेणा आहे डांस ई मुंहिंजी प्रेणा आहे